मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है जिसे मैं बहोत पसंद करता हूँ मैं कई जगहों पर जा जा कर अलग अलग गाँव में शहरों में बहुत अच्छे से खेला हूँ और ज़्यादातर मुझे बैटिंग करने में अच्छा लगता है और बॉलिंग करने में जिससे कि मैं बहुत अच्छी तरह से अपना कार्य निभाता हूँ अपने टीम को पूरा सहयोग करता हूँ जिससे कि अपनी टीम जो है मेरी टीम जीत सके और मैं गाँव का नाम जो है आगे की तरफ़ ऊंचा कर सकूँ और मैंने कई जगहों पर देखा है जाकर वहाँ पर अच्छे से युवाओं का लोग सपोर्ट नहीं करते हैं बट हमारे यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं से हैं बिलोंग करते हैं युवा उन्हें बहुत अच्छे तरीके से अपनी टीम को बना रखा है जिससे कि उन्हें खेलने में बहुत ही रुचि रुचिकर लगता है और हम लोग शाम के टाइम जो है खेलने के लिए अपने ग्राउंड पर जाते हैं वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सब लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं और अपनी अपनी पारी जो है पूरे अच्छी तरह से खेलते हैं जिसमें कि एक टीम के ग्यारह लोग होते हैं एक टीम के ग्यारह ग्यारह लोग होते हैं और एक बार एक टीम बैटिंग करती है एक टीम फील्डिंग करती है और इसे पसंद करने का कारण मेरा यह है कि इसमें जो है बैटिंग भी मिल जाती है और फील्डिंग भी मिल जाती है आदमी रेस्ट भी कर लेता है और खेलता भी है और खेलना खेलने में समय का पता ही नहीं चलता है कभी कभी तो शाम हो जाती है देर से घर पहुँचते हैं स्टेडियम से खेलते खेलते अंधेरे तक कभी तो समय ही नहीं मिल पाता है कि हम जाएँ खेलने के लिए लेकिन उसी में हम समय निकाल कर के खेलना पसंद करते हैं जिसके कारण जो है वहाँ पर जा के अच्छा लगता है हमें देखने में और सुनने में कि हाँ यहाँ आज इस गाँव में इस गाँव से टूर्नामेंट हो रहे हैं और उस टूर्नामेंट में जो है पार्टीसीपेट कर के खेलना बहुत ही बेहतर होता है हम अपने टीम अपने गाँव की तरफ़ से खेलते हैं जिससे कि हमारे गाँव की उन्नति होती है नाम होता है सब जगह कि हाँ इस गाँव के लोग जो हैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और जो है अच्छे से अच्छी टीम है यहाँ की और वह अपना वहाँ से जीत कर के कुछ न कुछ हमेशा ही ले आते हैं जिससे कि गाँव की मान प्रतिष्ठा मर्यादा बनी रहती है और आगे जो हमारे गाँव के मुखिया जी हैं सरपंच जी वह हमेशा कुछ न कुछ जो है कभी वॉलीवॉल हुआ कबड्डी हुआ कभी दंगल हुआ और कभी जो है खोखो हुआ सारे जो हर युवा वर्ग के जितने अठारह साल से लेकर के बीस बाईस साल पच्चीस साल तक के युवा वर्ग हैं जो खेलने में सहयोग करते हैं अपना उसमें जा कर पार्टीसिपेट करते हैं उनका सरपंच जी पूरा सहयोग करा कर के उन्हें एडमिशन दिलाते हैं और उनका जो है आगे उनको आगे का रास्ता दिखाते हैं